आब देखियौ विज्ञानके तऽ एहन छै कि ओकर सब जे आविष्कार छै ओकरामे किछु तऽ नीक बेजाय नीको छै तऽ बेजाइयो छै आब ई गप अहाँके देखियौ जेना आब चाकूवे अछि तऽ हमरा ओकर कते काज होइया सब्जी काटि लै छी फल काटि लै छी कने दूधोके पैकेट काटि लै छी कोनो काज लागल कनिटा कपरा काटयके तऽ कपरो काटि लै छी लेकिन छियै तऽ आब चाकू सस्त्रे एकटा सेहो एहन कि जॅं धार होअए बढ़िऑं देखियौ ओकर नुकसानो होइया आब ओकर अधलाह गप ई भेल कि आब ओकर अहाँ जे छै से खराबो काज कए सकै छी ओकरासऽ आ ककरो मारिये देलियै ककरो नुकसाने पहुँचा देलियै तऽ आब ई तऽ अपन ओकर उपयोगपर निरभर करैया अहाँके अहाँ ओकर केहन उपयोग करै छी